स्हानू बाइक दी बड़ी सुविधा मिली दी ऐ बाइक चलान कन्नै कोई गलत ओह् ध्यान नेईं होंदा ऐ स्हानू बाइक चलानी बी चाहिदी ऐ सेफ्टी अपनी सुरक्षा कन्नै चलानी चाहिदी ऐ हैल्मैट पाइयै चलानी चाहिदी ऐ कि असैं अपने सुरक्षा दा ध्यान करचै असैं डिग्गी डाग्गी नि जाह्चै डिग्गी जाह्चै् ते लग्गी बी सकदी अस मरी बी सकने ऐ एह्दे कन्नै कि असें अपनी सुरक्षा पैह्ले दिक्खचै फिर मोटरसैकल चलाचै एह्दे कन्नै केह् ऐ कि गलत प्रभाव नेईं पौंदा कुसै उप्पर स्पीड अपनी ध्यान च रक्खनी ज्यादा स्पीड नेईं चलाना मोटरसैकल असें जेल्लै स्पीड च चलागे ते ओ हत्थो बाह्र होई जंदा ते असैं ताइयैं कि हत्थ अपने हत्थ दे बिच रक्खियै अपने मतलब के उस्सी कंट्रोल दे बिच रक्खियै असैं उस्सी चलाचै ते फिर बड़ा फाइदा होंदा मोटरसैकल चलान दे बिच असैं अग्गे पिच्छे जाना होऐ ते स्हानू बड़ी सुविधा तंगी नेईं होंदी ऐ असैं असानी कन्नै इक दूई जगह इक तो लेइयै दूई जगह तक असैं जाई सकने ऐ ओह्दे च एह् ऐ कि साढ़ा टैम बड़ा बचदा ऐ ते दूसरा कि स्हानू धक्के नि खाने पौंदे कुतै गड्डियां गुड्डियां च असैं सिद्धे जाना सिद्धे बापस कन्नै साढ़ा तेल बी बची जंदा घरा दे घर उतरना बाह्रा दे बाह्र चली जाना ते ओह्दे कन्नै केह् ऐ कि स्हानू ना अग्गे पिच्छे जान दी तंगी नि होंदी ऐ गलत प्रभाव नि पौंदा ऐ ते कन्नै असैं कल्चर दे बारे कि'यां जानी सकने आं असें इक दुई इक जगह तों दूई जगह तक जाने जिल्लै असें जन्ने होन्ने आं असें इक जगह दे बारे असें कुछ कुछ लोकां ई उं'दे उद्दर दे लोकां गी असैं पुच्छना जि'यां अस कोई इक पिंडे च चलिये पिंड दे बिच जाइयै अस उस लोकां ही पुच्छ सकदे आं तुंदे पिंड च केह् केह् होंदा ऐ तुंदे पिंड च पैह्ले केह् केह् होंदा रेहा तुंदे बजुर्ग केह् आखदे रेह् न उं'दे कोला ज्ञान लेना ओह् बड़ी बड्डी गल्ल ऐ अस उद्धरा ज्ञान लेइयै अस अपने कोल रक्खी सकने आं स्हानू अग्गै कम्म औंदी ओह् चीजां असैं अपने गै शैह्र बिच पैह्ले कट्ठा करना पैह्ले अपने ही शैह्र विच अपने दादे कोला अपने घरे कोला स्टार्ट करना कि असैं ज्ञान कि'यां कि'यां पैह्ले केह् होंदा रेहा पैह्ले दुनिया च बिच केह् केह् चीजां होंदियां रेहियां न फिर असें अग्गे कम्म करचै फिर उस बारे असैं अग्गे अपनी पीढ़ियें बी सनाचै किस तरीके कन्नै असैं पिच्छे होंदा रेहा ऐ साढ़े बजुर्ग केह् करदे रेह् न असैं केह् केह् कम्म कीत्ते रे न पैह्ले कम्म कि'यां होंदे रेह् पैह्ले लोक कि'यां अग्गे पिच्छे जन्दे रेह् न पैह्ले लोक गरीब क्यों होंदे रेह् न एह् सब कुछ एह्दे बिच आई जंदा कल्चर असें इस तरीके कन्नै मतलब कि असें ज्ञान लेई सकने आं पूरी दुनिया दा कुत्थै केह् होआ दा केह्ड़े शैह्र च केह् चीज चला दी ऐ हर चीज दा असें ज्ञान लेई सकने आं इस तरीके कन्नै